ہیلو سر کیا آپ کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کے یہاں سے ایک کار بک کی تھی پرسوں میرے بھائی کا برتھ ڈے ہے مجھے وہاں دلی ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا تو اس لیے آپ کے یہاں سے میں نے کار رینٹ پہ لی تھی اسے جب آپ ہم لوگ دلی ایئرپورٹ کے لیے نکلیں دلی ایئرپورٹ کے لیے جب ہم نکلیں تو ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے اس لیے ہم میں جلدی جلدی میں اپنا بیگ وہاں آپ کی کار میں بھول گئی میرے فون وغیرہ سب کار میں چھوٹ گیا تو سر مجھے واپس کرنے کے لیے میرے اس میں کافی امپورٹینٹ ڈاکومینٹس تھے بیگ میں اور میرے فون میں بھی کافی امپورٹینٹ ڈاکومینٹس تھے تو سر میرا وہ بیگ ملنا بہت ہی امپورٹینٹ ہے تو آپ مجھے پلیز پلیز آپ مجھے آپ میری سیٹ چیک کریں اور وہ مجھے آپ ہو سکے تو پلیز جلد سے جلد مجھے لوٹا دیں تو